ہمارے آبائی قصبے یا شہر کے بارے میں میری پسندیدہ چیزیں یہ ہے کہ یہاں پر جو باہر کھانا بنتا ہے وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور سَستا بھی ملتا ہے اور مجھے اپنے شہر کی سب سے اچھی جگہ جامع مسجد لگتی ہے کیونکہ وہاں پر جا کر سکون ملتا ہے اور ہم وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں کے پانی سے مُنہ دھوتے ہیں اور وہاں پر گھوم فر کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں